اتر پردیش کی جغرافل کنڈیشن پہلے سے کافی بدل چکی ہے جیسے پہلے اتر پردیش میں پہلے بہت زیادہ کھیتی ہوا کرتی تھی لیکن اب اتر پردیش میں بہت کم جگہ ایسی ہے جہاں کافی کھیتی ہوتی ہے اور پہلے اتر پردیش میں لوگوں کو کنویں وغیرہ سے ندی وغیرہ سے پانی لیا کرتے تھے لیکن اب ندیاں بھی بہت زیادہ گندی ہو چکی ہیں اور کنویں کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے بہت بہت ہی کم جگہ میں اتر پردیش میں ایسی جہاں پر کنویں ہوتے ہیں آج بھی لیکن وہ کنویں بالکل سوکھ چکے ہیں ان میں سے اب کوئی پانی نہیں لیتا ندی میں سے کوئی پانی نہیں لیتا اب پانی ہر جگہ پہ بھیجا جاتا ہے سپلائی ہوتا ہے لوگ پانی کو خریدتے ہیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک باٹل کے بھی دس دس بیس روپئے دینے پڑتے ہیں مال وغیرہ میں تو اور بھی زیادہ مہنگائی ہے اس چیز کی اسی پانی کو پچاس ساٹھ روپئے ہے سو وغیرہ تک پہنچا دیتے ہیں اسی پانی کو اور فروٹس وغیرہ کے لیے بھی پہلے لوگ پیڑ وغیرہ سے توڑ لیا کرتے تھے زیادہ تر جب کھیتی ہوا کرتی تھی لیکن اب کھیتی بھی نہیں ہوتی ہے اور پیڑ بھی نہیں اتنے اتر پردیش میں تو فروٹس بھی لوگوں کو خریدنے پڑتے ہیں بہت زیادہ مہنگے ہیں فروٹس اور مہنگائی پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی ہے اسکولس وغیرہ اب پہلے اسکولس نہیں تھے اتنے لیکن اب کافی سارے اسکولس بن چکے ہیں لیکن ابھی بھی بہت زیادہ اتر پردیش میں